یہ سارے بہت اچھے اسکول ہیں جن میں سے جیسے کہ ایک بسنتی دیوی انٹر کالج آتا ہے ایک ڈی این ڈی این کالج بھی ہے اور ایک مفی دھام انٹر کالج ہے ان میں سارے میں خاص یہ ہے کہ ہندی میڈیم ہے اور ان کا ان کا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ یہ زیادہ ہائی مطلب فیس بھی نہیں لیتے اور یہاں سے جو بچے پڑھ کر نکلنے ہوتے ہیں وہ اچھی خاصی ایجوکیشن لے چکے ہوتے ہیں اور اچھی جاب پر بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ بس بھی پروائڈ کرتے ہیں یہاں کی فیکلٹی بہت اچھی ہے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ بلند شہر میں جو بسنتی کالج ہے وہ سب سے نمبر پر ٹاپ ون پر ہے یہاں پہ لڑکیوں کے لیے بہت ساری سوودھائیں بھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی جیسے کہ بڑے بڑے کالج اور اسکولز ہوتے ہیں اس کے مقابلے پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے کالجز بیسٹ ہیں پڑھائی کی نالج میں بھی اور ویسے بھی اور مطلب زیادہ ہائی رینج کے بھی نہیں ہیں اور تعلیم بہت اچھی دیتے ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کو اور وہ یہاں سے پڑھے ہوئے بچے آگے تک پہنچتے ہیں کبھی ترقی بھی کرتے ہیں اور مجھے باہر کے اور اسکولوں کے مطابق یہ اپنے اسکول بیسٹ لگتے ہیں بلند شہر ضلعے کے